हाँ नमस्ते जी बोलिए हाँ हाँ जी आ जाइए शॉप पर अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ सब मिल जाएगा हमारे यहाँ एक ही शॉप से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी अब क्वांटिटी में लेंगे आप उत्त उत रेट लगा देंगे जो उचित रेट रहेगा जी जी हाँ हमारे पास सब सब आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप आ जाइए हम आपको दे देते हैं एकदम रेट में कम से कम कर दर क्या बैग हाँ हाँ बैग भी मिल जाएगा बैग और इतना में ए वन क्वालिटी का मिलेगा आपको हमारी दुकान पर अच्छा आपको एकदम आपको कहना नहीं पड़ेगा एकदम पूरे मार्केट से सस्ता देंगे अब तो आप एकदम आँख मूंदकर विश्वास करते रह हमारे दुकान से लेकर जाएँगे एकदम ए वन क्वालिटी का और बहुत उचित रेट पर देंगे आपको जी जी जी जी

जी आपको कब तक चाहिए ठीक है आप आ जाइए आपको जो जितना भी चाहिए सब मिल जाएगा सब सब एकदम सब है जी जी